हा हा मां उर्वशी मां उर्वशी बलवाणीअ जी मम्मी थी ॻाल्हायां

हा छो छा कयो अथईं

न न इहा त मां चेक कंदी आयसि भई चवंदी आयसि भाई वेंदी त आहे स्कूल भई छा थियो आहे जो एॾो माना तव्हां चओ था न न न न ॿियो त कोन्हे मां त चेक कंदी हुई मासि न न मोकिल चेक कंदी आयासि डायरी वायरी सभु चेक कंदी आयसि इनमें त पर्फेक्ट हूंदो आहे कुझु अहिद़ो माना लिखियल न हूंदो आहे इहे त लेसन वेसन कंदी आहे वग़ैरह न न उहा त कोई वांदो न मां त अचे त पुछांसि थी कि भई छा इहा कारण भई तूं मारींदी आही छा कंदी आही अहिड़ो त कुझु ॿुधायो कोनि अथई पर अचे त मां पुछांसि थी पर हाणे फरियाद ॾिनी अथव त मां उन खे सम्झायांसि थी हा हा इहा त केॾी महिल सम्झंदी आहे केॾीमल न सम्झंदी आहे चवंदीआ मम्मी मां ॿाहिर जो खणी थी वञा पर मां चवंदी आयांसि न न तूं घर जो मां ठाहे ती ॾिया न त उहा तूं खणी वञु हा हा न न कोई वांदो न इहा अचे त मां चवांसि थी पई सम्झाइंदी मासि हाणे फरियाद न ईंदी ख़बर बि अचे न त भले कोई वांदो न तव्हां फोन कजो मूंखे